ہماری ریاست کے فن اور ثقافت کو مجموعی طور پر محفوظ رکھنے کی جو کوشش کی جاتی ہے ہمارے مقامی فنکار کے ذریعے سے اور دیگر لوگوں کے ذریعے سے ان میں سب سے بنیادی طور پر تو جو مقامی فنکار ہیں ان کو جو فن اور آرٹ آتا ہے جیسے کہ ڈانس ہے یا پھر اشٹیج ڈرامہ ہے یا روڈ پر جو پلے ہوتا ہے اشٹریٹ پلے ہوتا ہے اور پھر جو لکھنے والے ہوتے ہیں قلم کار ہوتے ہیں وہ اپنی تحریروں کے ذریعے سے مقام مقامی ثقافت کو محفوظ رکھنے کی کوشش کیت کرتے ہیں اور ابھی موجودہ وقت میں تو جو ویڈیوز اور فوٹوز کے ذریعے سے جو کیمرامین ہیں جو ویڈیوگرافی کرنے والے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو محفوظ کرتے ہیں اور جو یوٹیوبرس ہیں وہ بھی ان کو اپنے اس میں محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو مقامی فنکار ہیں ان کے ان وہ جس اپنے فن میں جو ماہر ہوتے ہیں جیسے تحریر میں یا پھر ڈرامے میں یا پھر کہیں ان کو کوئی رول ادا کرنا ہوتا ہے تو ہماری ریاست کے فن اور ثقافت کو محفوظ کرنے کے لیے وہ اس کو مہ اس کو وہاں جا کے اس اشٹیج پر اور اس ڈرامے پر اس کا رول پلے ادا رول پلے کرتے ہیں تاکہ مقامی جو ثقافت اور فن ہے اس کو محفوظ کیا جا سکے